हाँ मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और लाइब्रेरी पढ़ने के लिये जाता हूँ और मैं ज़्यादा दूर नई मेरे घर के थोड़ी ही दूर में एक किलोमीटर के दायरे में महा विवेकानन्द नाम से एक लाइब्रेरी है जहाँ पर मुझे मेरे पढ़ने लायक सारी किताबें उपलब्ध हो जाती हैं और मेरे घर में भी एक निज़ी लाइब्रेरी मैंने बना के रखी है जहाँ पर मुझे मेरे उपयोगी लायक सारी किताबें मैं वहाँ पे रखता हूँ और मैं वहाँ पर उन पुस्तकों को रखता हूँ जो मैं डेली पढ़ता हूँ या फिर हर दिन कोई ना कोई बुक मैं निकाल के देखी लेता हूँ और मेरी सपनों की लाइब्रेरी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि कम से कम एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पर बहुत शांति हो कम से कम वहाँ पे आप शांति से बैठ के बुक पढ़ सको और बुक पढ़ने के सात सात यदि आपको चाय पसंद है या फिर कॉफी पसंद है तो आप खुद से चाय या फिर कॉफी बनाकर खुद से ही वहाँ पे बुक पढ़ सकते हो बनाने का मतलब यह है कि पढ़ने का कमरा अलग और चाय बनाने का कमरा अलग तो कुछ इस प्रकार से तो मैं कुछ ऐसी ही लाइब्रेरी और एक ऐसा वातावरण चाहता हूँ जहाँ पर आप खुद से पढ़ सकते हें और खुद से ही आप एक चाय बना के पी सकते हैं